दरभंगा दरभंगा ज़िला के इतिहास के बारे मे बताते तो जहाँ तक अभी मैंने सुना और पढ़ा है जो दरभंगा ज़िला का इतिहास बहुत ही अत्यंत संपन्न और सिखु सूखपूर्ण और गरिमामय रहा है जैसा कि मैंने पढ़ा है यह शहर अपने पंचायतनामा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था यहाँ हमेशा से राजाओं का शासन चलता रहता था और यहाँ राजाए शासन करते थे और प्रजा उनकी हमेशा बात सुनती आई है और इसी प्रकार से जब राजाओं का शासन चलता रहा था तो ठीक जब इनकी बात करें हम इसकी स्थापना का तो चौदहवी शताब्दी के आरंभ में एक महाराजा थे जो कि लक्ष्मेश्वर सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे उन्हीं ने इस शहर का स्थापना किया था और फिर इस शहर का नाम वैसे ही दरभंगा नहीं रखा गया एक व्यक्ति थे जो कि दरभंगी खाँ के नाम से उसी व्यक्ति के विचारों से यहाँ के राजाओं अति प्रभावित होकर उनका नाम दरभंगा रखा गया जो कि काफ़ी सुनने में भी बहुत ही मनमोहक लगा और दरभंगा प्रसिद्ध हो गए दरभंगा वैसे ही नहीं प्रसिद्ध हुआ इनके बहुत से कारण हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था यहाँ की संस्कृति यहाँ का कल्चरल जो कि इनको अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध बनाती है दरभंगा जो कि आज पूरे आप बिहार में ही नहीं बिल्कु बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं आपके विश्व के किसी भी कोने में आप दरभंगा का एक व्यक्ति ज़रूर मिलेगा चाहे वो आप जिस भी फ़िल्ड में जाएँ वो शिक्षा के क्षेत्र में हो इस इस्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो जहाँ भी जाएँ दरभंगा का व्यक्ति ज़रूर मिलेगा क्यों दरभंगा इतना प्रसिद्ध है यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आई ए एस ऑफ़िसर मिलेंगे आपको इंजिनियर मिलेंगे क्यों यहाँ की सिक्षा व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण और यहाँ की कल्चरल जो ये एक मिथिला राज्य में आती है और मिथिला अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है मिथिला में बहुत सारे ज़िले हैं बट दरभंगा इसकी बात ही कुछ अलग है और इसी प्रकार जैसे कि हम चर्चा करें यहाँ का कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में या वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति यहाँ प्रसिद्ध हैं बट यहाँ जो एक व्यक्ति थे उस क समय के जो कि राजा महेश सिंह थे जो अपने सँस्कृति और समाज सेवाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे सामाज सेवा बोले तो ये समाज के प्रतिहित में काम करते थे उनको देखभाल करना उनकी किसी भी प्रकार की समस्याओं को अपने ह हित से दूर करना उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे इसलिए इनका काफ़ी चर्चित क हुआ है और ये चर्चा में रहे हैं और इसी व्यक्ति को स्थान दिया गया है जो कि प्रमुख व्यक्ति रहा है दरभंगा और यहाँ की संस्कृति यहाँ की यहाँ की संस्कृति यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत सारे अभी के क्षेत्र में अभी के समय में आपको बहुत सारे ऐसे संस्थाएँ मिलेंगी ल युनिवर्सीटी है जो कि ललित नारायण मिथिला युनिवर्सिटी है जो कि आज विश्व प्रसिद्ध है